ہم نے ایک آن لائن شوز منگایا تھا کیمپس کمپنی کا وہ بہت ہی اچھی کوائلٹی کا تھا رننگ شوز تھا وہ بہت ہی کمفرٹیبل تھا وہ اس کا سول بھی بہت اچھا تھا کپڑا بھی بہترین تھا اس کا لیز بھی اچھی تھی اس کو پہن کے چلتے تھے تو بہت ہی ایک کمفرٹیبل محسوس ہوتا تھا بہت بیسٹ کوائلٹی تھی اس کی